जोंनि बर' हारिनि हारिमुआथ' जोंहाथ' बर'आबो हारिमु दं र' जेनेबा जोंहा गाननाय जोमनाय धोरोम सिबिनाय जानाय लोंनाय जोंनि बेनो जोंनि बर' हारिनि हारिमु जेनेबा हौवाफोरा गामसा गानो हिन्जावफोरा दखना गानो ओमफ्राय आरो गोदोनायाव आरनाइ लायो बे आरनाइयानो जोंनि बर' हारिनि नेरसोन रोखोम मालाय गुबुन हारिनि गोदोनायावबो जों नुबाय जेनेबा जोंनि बर' हारिनि आरनाइखौ बेफोरबायदि आरो जोंनि बर' हारिया गाहायै बैसागु फोरबोखौनो बोसोराव जेनेबा बैसागु फोरबोआ जोंनिया मोनथाम फालियो आरो बैसागुआनो गाहाय आरो मागो बिहु आरो ओमफ्राय खाथिक बिहु बेखौबो बिहु हिसाबै जों फालियो बैसागुआव जोङो मोसायो मुसुरो दान होयो बेफोरबायदि खालामो ओमफ्राय आरो आथिखालावथ' न'खर न'खर मोसानाया गैला गामियावनो गाव गावनो जेनेबा फांस'न खालामनानै जों बैसागुखौ खुङो बेयावनो जेनेबा सोरबा गामिनि गथ'फोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा गाव गावनि रोंगौथिखौ बे बैसागुनि बे फांस'नावनो देखायो ओमफ्राय सोरबाफोर जेनेबा बेयावनो बे गाव गावनि रोंगौथिखौ मोसानायखौ मुसुरनायखौ मोजां नुनानै जेनेबा इसे गोनां गोथों जेनेबा जों गैयाबाबो दस बिसा जों बान्था हिसाबै होयो आरो गथ'फोरनो जेनेबा थुलुंगा होनायनि थाखाय बेफोरबायदि खालामो जोङो जों ओमफ्राय आरो बैसागु मागो बिहुआ जाहैबाय फिथा जानाय भेलागुर सावनाय जोङो मागोनि फुस मासनि लास्त थारिकआव जोबथि खालार खालि जोङो भेलागुर सावो गाजा गोमजायै जोङो जेनेबा गथ'फोरा जेनेबा भेलागुर सावो आरो ओइदिनखालि ओमफ्राय आरो फिथा जायो जों घरे घरे न'खर न'खर बयनावबो जोङो थांबाथाय जों फिथा जाहोयो आरो बेफोरबायदि खालामो ओमफ्राय आरो खाथिक बिहुआ जाहैबाय जों जेनेबा बिदिनो जों गायगोन गायखांनाय माइखौ जेनेबा जोङो बाथौ बा धोरोमनि गेजेरजों मावो आरो जों खाथिक फुजाखौ बेलेगफोरावथ' जायगा जायगा जोंनि बर' हारियाथ' जायगा जायगा खाथिक फुजाखौ बिराद गिदिर खालामो बाथौ फुजायावनो ओमफ्राय जोंनि गामियावबो गिदिर खालामो बाख्रिनिफ्राय माइ हाननानै बेखौनो दैयाव लांनानै लोखि बुरनाय नामै लोखि लाबोनानै ओमफ्राय न'खर न'खर राननानै हरो आरो खाथिक बिहुबाथाय बेखौनो जेनेबा बै जायबा मोनसे बोसोनगिरिफोरनि राव आरो बै दैयाव गारनाय लोखि माइया माइखौ जाय मोनलांफ्लाङो बिनो माहाजोन जायो होननानै बोसोनगिरिफोरा बुजायो आरो जेनेबा जायहा खाफाल गोनां बियो बै माइयाव दैयाव गारहरनाय माइखौ खनखांनायखौ मोनगोन आरो जायहा खाफाल गैया बेहा मोना बेफोरबायदि जायहा मोनगोन बिहा माहाजोन जाहैबाय ओरै होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरो बोसोनगिरिफोरा बै माबाफोरनो जेनेबा फोरजाफोरनो खिनथायो आरो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुजायनानै बेफोरबायदि बैसागु बैसागुआथ' मार नामजादा माबा बिराद रंजानाय जेनेबा न'खर न'खर लोंफेराबाबो जौ लोङो आरो बेफोरबायदि खालामनानै बिराद मोजांहाय फालियो बयनिबो न'खरा माइब्रानि जोसानि जौ सङै सङै दोनो बे जौखौनो बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैनोबो जेनेबा न'आवनो थौआव दोननाय जौदुआव दोननाय बहननानै बेखौनो लोंहोयो आरो बेफोरबायदि घरे न'खर न'खर संजोबो ओमफ्राय लोंहोयो जायनो हाबो बिनोनो लोंहोयो बेफोरबायदि मेला माबायो आरो गावनो जोंनि गावनो मावनानै मोननाय माइ माइरं बेखौनो बेफोरबायदि इन्टारेस्ट खालामनानै जेनेबा लोङो जायो बिदि खालामो ओमफ्राय बर' हारियावथ' बर' आइजोफोराथ' गावनो आखाइजोंनो दानो लुनो हाखानाय नालाय बिदिनो बर' हिन्जावफोरा दायो दखना लांगा दायो दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन बिदिनो हाजो आगर बेफोरबायदि आगर दानानै गानो आरो जोंगा मागानो बर' हिन्जावफोरा आरो गाव गावनि जोहोलावफोरनोथ' होसै आरनाइ दानानै बैसाग दानाव गोदोनायाव आरनाइ फाननानै होसै बेफोरबायदि आरो गावनि आखाइजों दानायखौ बिदिनो जायनो मेनो राननानै हरो जेनेबा सोरबा बिब्थै बिमादैफोरनोबो होयो बिबै बिबौफोरनो होयो आरनाइखौ बिदिनो दान हिसाबै होयो आरो गाव गावनि दानाय आखाइजों बानायनाय जिखौ बेफोरबायदि खालामनानै बिदिनो बोसोन होयो बोर होयो खुलुमो बेफोरबायदि मावो आरो जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदि